जी रमेश जी बोल रहे हैं ओला से जी रमेश जी मैं ने दो घंटे पहले एक गाड़ी बुक करी थी आल्टो तो भैया आप अभी तक क्यों नहीं आए हैं खातीपूरा पे मैं खातीपूरा से बात कर रही हूँ हाँ जी दो घंटे पहले मैं ने भैया ओला बुक करी थी जी अच्छा आप की गाड़ी खराब हो गई है अच्छा भैया आप हमें बता देते मैं दो घंटे से आप की प्रतीक्षा कर रही हूँ खातीपूरा से भैया जी भैया ठीक है भैया आप ना मुझे जल्दी ले ने आ जाइए है ना अगर आप की गाड़ी नहीं सही होती है तो आपकी दूसरी गाड़ी करके आ जाइए जी भैया मुझे एक पारिवारिक कार्यक्रम में जाना है जहाँ पे मेरा शामिल होना बहुत जरूरी है मैं उसके लिए काफ़ी लेट हो चुकी हूँ जी भैया आप प्लीज़ है ना जल्दी आने का कष्ट करिए है ना धन्यवाद जी